नमस्ते नमस्ते मेरे को न दस कुंटल मटर चाहिए था कैसे कुंटल आपने पहले रेट बताओ ना फिर हम बताएँगे बाईस सौ रुपये कुंटल दो हज़ार में नहीं देंगे देखिए मैं थोक का माल ले रही हूँ तो मेरे को कुछ कम करिए ना नहीं हम तो देखो अगर बाईस सौ नहीं अगर मेरे को एक्कीस दे देंगी हम आपका दस कुंटल ले लेंगे देखिए मेरे को आलू भी चाहिए मटर भी चाहिए मिर्च भी चाहिए पत्ता गोभी चाहिए और गोभी चाहिए और हमको टमाटर मिल जाएगा तो हम ले लेंगे लेकिन क्या है अगर आप मंडी के रेट में अगर लोगों के यहाँ हम पता किए हैं ना तो मेरे को वहाँ बीस रुपये में मिल रहा था आपने मेरे को बाईस बता रहे हैं तो मैं बाईस में नहीं ले सकती मैं दूसरी जगह जाकर भी ले लूँगी देखिए मेरा जो है माल न सप्लाई होता है ठीक है मेरा माल सप्लाई होता है मेरा ट्रांसपोर्ट की गाड़ी लगेगी तो मेरे को उतना ही बेनिफिट चाहिए जहाँ से कि वह मेरे को दस रुपये बचे मेरा ट्रांसपोर्ट को भी देना है बट मेरे को जी एस टी बिल भरना है ठीक है तो मेरे को उतना बचना चाहिए ना और मैं मैडम आपके कहने से मैं पूरा पेमेंट नहीं दे सकती हूँ बोलिए हाँ तो यही बात है अगर आप थोड़ा रेट कम करिए तो फिर हम ले जाएँगे मेरा गाड़ी लग जाएगी गाड़ी आपके मतलब आपके वह जो वह मतलब ढोने वाले लोग हैं ना उनको ढो वाना नहीं है मेरे ट्रांसपोर्ट की गाड़ी लग जाएगी आपके वह मंडी के पास तो मेरे जो रहेंगे ना डीलर लोग ओ लोग लाद लेंगे अपना आपको वह जो लदाई होती है पल्लेदारी नहीं देना है ठीक है आलू भी मेरे को दस कुंटल चाहिए दस कुंटल मेरे को वह चाहिए पचास कुंटल पचास के जी मेरे को मटर चइ वह चाहिए क्या बोलते हैं टमाटर चाहिए जी आप बताईए ना कैसे देंगी दो हज़ार रुपये टमाटर तो इस समय ठण्डी का माहौल है तो टमाटर तो सस्ता है इस समय इस समय हम स्टोर में र इस समय जो टमा ठीक है पहुँचा दीजिए